क्या मेरी बात फूल बेचने वाली से हो रही है मुझे गेंदे के फूल चाहिए मैम मैम मुझे पीले और औरेंज कलर के फूल चाहिए थोड़े बड़े साइज में तो क्योंकि और मुझे ताज़े ही फूल चाहिए क्योंकि मैंने एक भैया के वहाँ पर देखे थे तो वो बहुत बसी बसी फूल लग रहे थे खराब मुझे एकदम फ्रेस फूल चहिए मेरे घर पर पूजा है इसलिए हाँ तो मुझे पंद्रह किलो फूल चाहिए पीले और ओरेंज कलर के फूल थोड़े बड़े वाले गेंदे के तो मैम कितने रुपये के कितना रुपये लोगे आप उसका पंद्रह किलो फूल का तो मैम पंद्रह किलो फूल ले रहे तो आपको कुछ तो कम करना पड़ेगा अभी आपके एक दो किलो कोई भी खरीदता होगा पर हम इकट्ठे पंद्रह किलो खरीद रहे तो आपको तो कम करना ही पड़ेगा न पैसे मैम पन्द्रह किलो पर सिर्फ दो सौ रुपये और के वहाँ से तो मैम बहुत सस्ते फूल मिल रहे है और आप इतना महंगा दे रहे हो इतना थोड़ी न हाँ मैम पर फिर भी थोड़ा बहुत तो कम करो इतना थोड़ी न रेट होता है मार्केट का हम भी मार्केट में ही घूमने वाले है इतना रेट नहीं होता है फूल का हाँ लेकिन फूल मुझे मिल जाने चाहिए पूरे पंद्रह किलो नहीं तो पता चले कि बाद में आप बोल दो कि नहीं इतना अवेलेबल नहीं है चौदह किलो तेरह किलो मुझे पन्द्रह किलो ही फूल चहिए और पीले और औरेंज कलर के

मैम तो मैं कल आ रही हाँ मैम मैं कल शाम तक आऊँगी आप फूल शाम में ही तोड़ कर रख लेना आपकी सोप पर आपकी सोप कब खुली रहेंगी मैम हाँ ठीक है न मैम मैं कल आती हूँ फूल लेने के लिए आप पूरे पंद्रह किलो फूल तैयार रखना मैम थोड़े बड़े रंग के हाँ थैंक यू मैम